भारतके भिन्न भिन्न क्षेत्रमे सांस्कृतिक कार्यक्रममे मैथिलीके भाषाके भूमिका अहम अछि कियाकि देखल जा रहल अछि एहि बीचमे कि देशके भिन्न भिन्न शहर ओ तमिलनाडुके कोनो क्षेत्र होइ या महाराष्ट्रके कोनो क्षेत्र होइ जेना खास कऽ कऽ मुम्बइ थाना एहि सबके क्षेत्रमे जेना देखल गेल अइ जे मैथिली कार्यक्रम विशेष जोर शोरसँ होइत रहैत अछि झारखण्डमे जेना कएक तरहके टीम मैथिलीके नामपर बनि गेल छै आओर ओ लगातार मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम ओतऽ आयोजन करैत छथि ताहि सङ्ग लागल ई देखल गेल अछि जे देशके निम्न निम्न जगह जेना खासकऽ कऽ राजस्थान गुजरात दिल्ली अइ दिल्ली कही या सम्पूर्ण उत्तर भारत ओहिमे मैथिलीके खासकऽ कऽ भाषाके जे सांस्कृतिक कार्यक्रमके द्वारा जे छै से विशेष प्रयोग भऽ रहल अछि एहि दुआरे मैथिली गीत खासकऽ कऽ विशेष प्रसिद्ध अछि तहिना मैथिली साहित्य जे बहुत रास एहन कवि लोकनिक छथि जे मैथिली आओर हिन्दी या अदर कोनो भाषा जेना बाङ्गला या मराठी गुजराती ओ दुनू कऽ सङ्ग लऽ कऽ गेल अइ छथि या जाहिसँ कि मैथिली भाषाके प्रभाव ओतुका संस्कृतिपरमे सेहो पड़लै दोसर जे बहुत रास प्रवासी मैथिली जे एतऽसँ ओहि जगह जाकऽ बैसलथि आओर ओतुका संस्कृति अपनौलथि ताहिमे सेहो मैथिली भाषाके योगदान देखल गेल अछि आओर सञ्चारके रूपमे मैथिली भाषाके जँ देखब तऽ भारतके अष्टम सूचीमे मैथिली भाषाके दर्जा प्राप्त अछि जाहिसँ कानूनी ई अधिकार भेट चुकल अछि जे अहाँ मैथिली भाषाके प्रयोग जे विभिन्न जगहमे देशके कऽ सकै छी विभिन्न कार्यक्रम होइ ओ सरकारके क्षेत्रमे होइ या पब्लिकके क्षेत्रमे होइ दुनू क्षेत्रमे मैथिली भाषाके प्रयोग कऽ सकै छीजाहिसँ सञ्चार धीरे धीरे मैथिलीके बढ़ि रहलै हँ देशके विभिन्न भागमे